ہمارا سب سے عمدہ اور بہترین تیوہار عید ہے کیوں کہ وہ عید کی خوشی بیاں نہیں کی جا سکتی ہے اس دن سارے دور کے رشتے دار بھائی بہن جو بھی کمانے جاتے ہیں باہر وہ سب عید کے دن موجود رہتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی کہ ہم لوگوں کو نئے کپڑے نئے جوتے اور نئی نئی ڈشیز کھانے کی سب فراہم ہوتی ہیں اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے ان سے باتیں ہوتی ہیں سال بھر کی داستاں بیاں کی جاتی ہیں چائے ناشتے ہوتے ہیں مٹھائیاں ہوتی ہیں سوئیاں ہوتی ہیں سب کے گھر جا جا کر کھایا جاتا ہے بہت مزے کا تیوہار ہے جس کو ہم عید کے نام سے جانتے ہیں